हाँ भैया नमस्कार सर मैं एक स्कूल का मैनेजर हूँ मुझे बच्चों के लिये ड्रेस बनवाना है मेरे विद्यालय में लगभग एक हजार से ऊपर बच्चे हैं एक से ले कर बारह तक चलता है तो ड्रेस बनवाना है तो कैसे कुछ बताएंगे नेने ड्रेस के लिये कपड़ा भी चाहिये अगर आपके यहाँ सिल जायेगा तो भी बेहतर है और बेहतर है नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं पहले कपड़े चाहिये फिर उसका बच्चों का नाप ले लीजिये उसके बाद उसके हिसाब से बनाये क्योंकि पिछली बार एक दुकानदार से लिये थे तो कई बच्चों का छोटा हो गया कई बच्चों का बड़ा हो गया तो सही हो नहीं पाया हम सोच रहे हैं के अब के कपड़ा ले कर और बच्चों का बनवा दें सिलवा लें हर हो जायेगा तो कैसे होगा हाँ आप थाने में लेंगे और क्या हजार बारह सौ लड़के हैं तो थाने में लेना पड़ेगा एक बच्ची का अरे कुछ बच्ची छोटी भी है एक दो के बच्चे उनको भी वही रेट लगाएंगे आठ सौ रेट अरे जैसे पाँच तक के बच्चों के लिये कम करिये अरे तो कितने बच्चों को हम दे रहे बताइये कितने कस्टमर आपको मिलेंगे कि हजार बारह सौ बच्चों का आप करवायेंगे इतना आपको फायदा है तो थोड़ा मार्जिन मार्जिन बढ़ा कर देंगे तो अच्छा रहेगा हमारे भी पाँच सौ अच्छा तो भैया इसके पाँच से लगभग तीन या साढ़े तीन सौ बच्चे हैं तो इस हिसाब से ज़्यादा हो जायेगा और फिर उसके बाद छः से आठ की हाँ हाँ नाप वुप वगैरह कैसे आप आ जायेंगे कि बच्चों को ले जाना तो सही नहीं अच्छा अच्छा और वो बड़ों बच्चों का कुछ होगा कन्सेशन

तो ठीक है यही है जी कह रहे हैं जो हैं जो करना है तो कैसे करवायेंगे कुछ नहीं नहीं टाई बेल्ट नहीं टाई बेल्ट के लिये टाई बेल्ट के लिये एक दुकान है हमारे पास वो पहले से ही देते आ रहे हैं तो वहीं से मा जी हाँ हाँ मैं समय निकाल के कल परसों भेज दीजिये

हाँ मैं एड्रैस आपको व्हाटसप कर देंगे हाँ हाँ कुछ कर देंगे कुछ कर देंगे ओके ठीक ठीक नमस्ते